बेगुसरायमे तऽ एहन देखलियै एहिजा जङ्गल डर लागै रहै जङ्गल रहै ओहि दुआरे एहन भए गेलै जे बदलाओ जे शहर बनि गेलै जे देखैमे मानिके चलहो जे की की देखलियै की भए गेलै

सड़क तऽ जहाँ ने

अन्हारमे रहै रहियै एगो बौल देखै रहियै तऽ देखियै जे बौल छिकै आब घर घर बौल बिजली बत्ती बौल बरि रहल छै कहीँ कोइ दिक्कत

बढ़ि रहलै गङ्गाजीके पानि आबैत छै घर सब मानि लए एहन स्थिती छै जे घरद्वार सहित पानि मानिके चलहो जे चलि आबैत छै कोइ बाढ़ प्लान पानिमे कोइ अथिए नहि रहैत छै जेकि गङ्गेमाइके कृपासे प्राण उबरैत छै केतना पानि होइ जाइत छै तब इहए सब आर की करल जैतै केनाहु केनाहु भगबान भगबान कए कऽ चलैत छियै जहि बिधी राखे राम ताहि बिधी रहिए केनाहु भगबानके कृपासे चलि रहलियै हन भगबान एक आधार छथिन आर हमे आर की करबै